हम लोग परिवार के साथ यात्रा करना चाहते हैं परिवार के साथ जाने आने में सुकून मिलता है और उसमें जो है सो सब लोग एक साथ बैठ कर एन्जॉय करते हैं खाते हैं पीते हैं सब कुछ आनंद वही पर मिलता है और हर तरह से सुकून मिलता है अब आगे जो है सो फिर हम यात्रा पर जाने वाले हैं और उसमें सारे बच्चे माँ पिताजी अपने पत्नी चाचा चाची वगेरह सब कोई एक जगह चलते हैं यात्रा पर तो रास्ते में भी यह होता है वहाँ पिकनिक मनाया जाता है एक तरह का पिकनिक ही हुआ और इसमें सुकून ज़्यादा मिलता है और परिवार के साथ रहने सहने माँ पिताजी के साथ रहने सहने में ज़्यादा सुकून मिलता है उनका सेवा सत्कार भी होता है तो उसके बाद सेवा सत्कार भी हो गया और उनके साथ रहने में ज़्यादा सकून मिलता है हम लोगों को और हमारी पत्नी भी रहती है वो सास की सेवा करती है बच्चे हैं वे दादा दादी का ख़्याल रखते हैं बच्चे जो हैं सो घूमते फिरते हैं इंजॉय भी कर लेते हैं इस ढंग से सब कोई काम के आलावे एक बहाना भी हैवहाँ घूमने टहलने का यह यही सब है और माँ पिताजी सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं और हम लोग माँ पिताजी का ख्याल ज़्यादा रखते हैं इसी ढंग से हम लोग और बच्चे जो है वे दादा दादी से जादा प्रेम करते हैं और ज़्यादातर दादा दादी के पास रहना चाहते हैं इसी ढंग से